हमर सबके भाषा तऽ मैथिली छै ने तऽ हमसब मिथिलामे बहुत भाषा बजै छियै ने एके रङ्गके भाषा बजै छै तऽ हमरा सबके भाषाके लेल बहुत पिरयाडी छथिन बहुत लोक अबै छथिन तऽ कतौ जेबो करै छियै तऽ हमर सबके भाषा लए हुनका सबके बड़ प्रेम लगै छनि जे कते सुन्दर भाषा बजै छथिन ई सब मिथिलाञ्चल छथिन ई सब भाषा बजै छथिन से बड़ सुन्दर लगै छै बड़ सुन्दर लगै छै तऽ हमर सबके भाषा सुनिकऽ हमर सबके आवाज सुनिकऽ हुनका सबके बड़ नीक लगै छनि किया तऽ मिथिलाञ्चलके भाषा छनि तऽ बड़ा सुन्दर लगै छनि तऽ रूचि भाषा सन हुनका सबके मन मिल मिलऽ जोग भाषा परै छनि कहै छथिन गै दाइ गै हिनका सबके भाषा केना अबैये अहाँ सबके एनाके बाजैये तऽ हमसब कहै छियै हमरा सबके तऽ मिथिलाञ्चलमे हमसब छियै दरभंगा जिलामे छियै तऽ हमरा सबके भाषा इएह आबै छै हमसब तऽ मिथिलाके छी तऽ मिथिलाञ्चले भाषा बजै छियै हमर सबके भाषामे अहाँ सबके भाषामे दू अन्तर अइ हमरा सबके भाषा बड़ा सुन्दर छै अहूँ सब सीख लेबै तऽ हमर सबके भाषा ओ सब सीख लै छथिन कहै छै की हमरा सबके नहि अबैये बाजऽ तऽ अहाँ सबके भाषा खसल अइ हमर सबके भाषा ठाड़ अइ अहाँ सबके भाषा राड़ रोहिया जेकाँ अइ हमर सबके भाषा मिललमे अइ हमर सबके भाषामे अहाँ सबके भाषा नहि मिलत हमर सबके सुन्दर भाषा चलैये हमर सबके समाचार बढ़िआँ अइ हमर सबके मिथिला दरभंगाके छी हमसब तऽ हमर सबके भाषा बढ़िआँ अबैये बाजऽ हमसब मुजफ्फरपुर जिलावला हमसब दोसर जिलाके नहि छी हमरा सबके बढ़िआँ भाषा बाजऽ अबैये मुजफ्फरपुर जिलामे इएह भाषा दरभंगा जिलामे इएह भाषा बजै छै मिथिलाञ्चलवला सबके इएह भाषा चलै छै हमरा सबके बड़ा सुन्दर भाषा छै सब आदमी अबै छथिन तऽ कहै छथिन हइ दाय काकी भौजी ई भाषा बाजिके कनी हमरा सुना तऽ दिअ बाहरके लोकसब अबै छथिन तऽ तऽ हमरा सबके तऽ नीक लगैये हमसब सबके बौवे कहै छियै बाबू कहै छियनि दाइ कहै छियनि हमरा सबके तऽ नीक लगैये हमर सबके भाषा सुनिके हुनका सबके बड़ रूचि चलै छनि